हमरा सबके बिहारमे बौवाके जे छठिहार होइ छै तऽ छठिहार छओ दिनमे होइ छै छठिहार तऽ छठिहारमे बौआके नयका कपड़ा बौआके मम्मीके नयका कपड़ा लत्ता देबेके हय आओर आओर बिहारमे कन्यादान करैके पड़ै छै मामीके चाहे बहिनके आओर चौड़चन पबनी होइ छै चौड़चन पाबनिमे चौड़चन पबनीमे होइ छै जे ओइमे पूरी होइ छै खीर होइ छै सारे फल चढ़ै छै दही आओर आठ दिनपर बुधके बुध गोसाईं निपै छै भगवानके पूजा आओर होइ छै से भगवानके पूजा होइ छै आओर होइ छै जे जे छठी अथी तिला सङ्क्रान्त होली छ छैठ आओर होइ छै से